तव्हां कुझु पंहिंजे लाइ ॿुधायो जी मां अहमदाबाद जी आहियां मुंहिंजो जनमु अहमदाबाद में थियो आहे ऐं मां तमामु सुठे घर में जनमु वरितो आहे मां ख़ुशिनसीबु आहियां जो मां सुठे घर में जनमु वरितो आहे मुंहिंजा माउ पीउ देवता समान आहिनि परिवार सॼो मुंहिंजा भावरूं भेनरूं सभु हिकदमि सिंपल ऐं सुठा आहिनि मां चाहियां थी हर जनम में ई मूंखे इहो ई घरि मिले एतिरी मां ख़ुशिनसीब आहियां जिते मुंहिंजे माउ पीउ मुंहिंजी हर इछा पूरी कई आहे मूंखे सभु ख़ुशियूं ॾिनियूं अथऊं सुठी मूंखे सुठा संस्कार ॾिना अथऊं परमात्मा खे कीअं सिमरन कजे कंहिं जे इंसान जे कमु कीअं अची सधिजे ऐं कीअं पंहिंजो बि ध्यानु रखिजे परिवार जो बि ध्यानु रखिजे सभु ॻाल्हियूं मूंखे बचपन खां जेके बि ॻाल्हियूं आहिनि सभु सेखारियूं अथऊं पढ़ाए लिखाए मूंखे वॾो कयो अथऊं ऐं जेके बि ॻाल्हियूं दुनिया में सिखण जूं आहिनि जेके मूंखे फ्युचर में अॻियां हली भविष्य में मूंखे कमु अचनि उहे सबि ॻाल्हियूं मूंखे सेखारियूं अथऊं उन्हनि जूं एतिरे क़दुर जो मां कार हलाइणु टू व्हीलर हलाइणु ईअं ॿियूं ॻाल्हियूं अहिड़ियूं जेके बि आहिनि जेके मूंखे भविष्य में कमु अचनि सभु सेखारियूं अथऊं मां ॾाढी ख़ुशिनसीबु आहियां मुंहिंजी शादी सूरत में थी आहे विजय हासाणीअ सां ऐं मुंहिंजो घोटु बि ॾाढो सुठो इंसानु आहे मां ख़ुशिनसीबु ई आहियां जो मुंहिंजो मूंखे साहुरा बि एतिरा सुठा मिलियां आहिनि मुंहिंजो सहुरो सिंधियुनि में शाखा हलाईंदो आहे ऐं मुंहिंजो सहुरो तमामु देवता समानु आहे जेको मूंखे धीअ करे ई मञींदो आहे ऐं मूंखे ईअं सम्झंदा आहिनि त मां घर जी लछमी आहियां मूंखे तमामु सुठे नमूने हुअ हलाईंदा आहिनि ऐं मुंहिंजी हिते बि हर इछा पूरी कंदा आहिनि हिते बि मूंखे कंहिं ॻाल्हि जो उहे ॿंधन न रखंदा आहिनि चवंदा आहिनि तोखे जेको बि खपई तूं करि बसि मर्यादा उहो असांजे में आहे उहो असां जो संस्कार आहे जेका असांखे माउ पीउ खां ॾात मिल्यलु आहे मर्यादा खां कॾहिं बि ॿाहिरि न वञिणो आहे संस्कार कॾहिं पंहिंजा छॾिणा नाहिनि मर्यादा में हली करे असांखे अॻियां वधिणो आहे ऐं मूंखे परमात्मा जी दया सां सुठो घरु मिलियो सुठा माण्हू मिलिया शादीअ खां पोइ बि निणानूं सुठियूं मिलियूं परिवार सुठो मिलियो मूंखे परमात्मा ॿार सुठा ॾिना ॿ पुट हिक धीअ मुंहिंजा ॿार बि ॾाढा सुठा आहिनि ऐं असांजे घर में कंहिं बि ग़लत शइ जो आदत कंहिं खे बि कान्हे न गारियूं न गंद या दारू या नॉनवेज कुझु बि न हिकदमि सभु सुठे नमूने सिंपल ऐं पवित्र आहिनि जहिड़ो मुंहिंजो पेको घरु आहे अहिड़ो ई मुंहिंजो साहुरो घरु आहे मां ॾाढी ख़ुशिनसीबु आहियां जो मां हिते शादी करे आई आहियां ऐं सूरत शहिर बि ॾाढो सुठो आहे जीअं अहमदाबाद सुठो आहे तीअं सूरत बि सुठो आहे ॿई शहिर सूरत हुजे अहमदाबाद मूंखे ईअं लॻंदो आहे हिक जहिड़ा आहिनि ॿई शहिर ॾाढा वॾा आहिनि हिते ॾाढियूं सुविधाऊं आहिनि घणो कुझु असां लाइफ़ में ज़िंदगीअ में कयूं अहिड़ा मौक़ा बि आहिनि ऐं मूंखे उहे मौक़ा बि मिलियां आहिनि मुंहिंजो सहुरो आहे उहो मूंखे चवंदो आहे जेको तो में टेलेंट अथई तूं उनमें अॻियां वधु मूंखे योगा जो आहे त मां योॻा में अॻियां वधी आहियां मां सुठे नमूने पंहिंजो योगा क्लास हलाईंदी आहियां ऐं निशुल्क हलाईंदी आहियां फ्री में छो जो परमात्मा जी दया ऐं मूंखे कंहिं ॻाल्हि जी कमी कान्हे का त मां चाहींदी आहियां जेका मूं में कला आहे योगा जी आहे त योगा जी मां बाटियां माण्हुनि में ऐं बिना फ़ीस जे परमात्मा इहा बि किरपा कई मूंखे ॾाढी इच्छा हुई त मां कंहिं जे कमु अची सघां समाज में मां शेवा जो कमु कयां त ई बि हिकु क़िस्म जी शेवा जो ई कमु आहे मां बिना फ़ीस जे निशुल्क योॻा जो क्लास हलाईंदी आहियां जंहिं में रोज़ जा पंजाह खां सठि माण्हू रोज़ जा शामिलु थींदा आहिनि ऐं ॾाढा मूंखे ईअं लॻंदो आहे मुंहिंजी फैमिली आहे उहा उन्हनि सां गॾु मां ॾाढो ख़ुशि आहियां पंहिंजो परिवार सां बि ख़ुशि आहियां ऐं योगा जी बि हिकु क़िस्म जी मुंहिंजी पंहिंजी फैमिली थी वई आहे ऐं मूंखे ईअं लॻंदो आहे ॼणु ज़िंदगीअ में जेको मां चाहियां पई उहो मूंखे सभु कुझु मिली वियो आहे ऐं बसि अॻियां बि मां कंहिं खे कमु अची सघां इहा ई मुंहिंजी इछा आहे मरण खां पोइ बि मां कंहिं जे सरीरु मुंहिंजो कमु अचे मुंहिंजी इहा बि इछा आहे छो जो सरीरु असांखे भॻवान तंदुरुस्तु ॾिनो आहे त इहा हिकु ॾाढी परमात्मा जी सुठी ॾात मिली आहे असांखे जेका असां हाणे जीअरे बि असां कंहिंजे कमु अची सघूं मरण खां पोइ बि कमु अची सघूं मुंहिंजी इहा ई भावना आहे ऐं मां ॾाढी ख़ुशि आहियां त मूंखे हेतिरा सुठा माण्हू हेतिरा सुठा फ्रेंड्स बि मिलियां आहिनि जेके मूंखे हर ॻाल्हि में अॻियां अचण लाइ बि हेल्प कंदा आहिनि ऐं उन्हनि सां रही करे मुंहिंजी ईअं लॻंदो आहे ॼणु मुंहिंजी नंढी वॾी काई बीमारी त मूंखे कुझु करे ई नथी सघे पई छो जो उन्हनि ग प्यार सां ॻाल्हाइणु खिलणु मूंखे ईअं लॻंदो आहे ॼणु मूंखे नई ज़िंदगी मिली वेई आहे मुंहिंजा ॿार एतिरा सुठा आहिनि जेको हर चयो मञींदा आहिनि मूंखे लॻंदो आहे मां शायदि ॾाढा सुठा कर्म कया हूंदा सुठो नसीबु आहे मुंहिंजो जो हेतिरो सुठो सभु मूंखे मिलियो आहे पेकनि में बि सुठो मिलियो आहे त साहुरनि में बि सुठो मां जेतिरा शुकराना कयां भॻवान जा ओतिरा थोरा आहिनि शुखुरु आहे मुंहिंजा परमात्मा शुकराना मुंहिंजा परमात्मा ईअं ई पंहिंजी किरिपा बणाए रखजांइ ऐं मां सभिनी जे कमु अची सघां इहा बि मूंखे ॾात ॾिजांइ परमात्मा परिवार में बि मां सभिनी खे सुखु शांती ॾियां सुठे नमूने हला सुठा संस्कार ॾिया उन्हनि सां बि ऐं ॿाहिरि बि मूंखे जेका कॉलिटी आहे मां उन्हनि में ॿियनि जे कमु अची सघां इहो ई थी चाहियां पई बसि हिकु ई इछा आहे परमात्मा त कॾहिं बि मां कंहिं जी मोहथाज़ न थियां निरोगी रहां ऐं सभिनी जे कमु अची सघां अहिड़ो ई कमु कयां मरण खां पोइ बि कमु अचां जीअरे बि कमु अचां मुंहिंजा परमात्मा जा लखु लखु शुकराना आहिनि जय झूलेलाल जय झूलेलाल जय झूलेलाल